جب کام کی جگہ پر کچھ تنازع ہوتا ہے اگر ہم سے کسی اور سے تنازع ہو گیا تو ہم اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں ہم اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں اور ہم حد درجہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ہماری غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں سامنے والے سے معافی مانگتے ہیں اور جب وہ معاف کر دے تب ہمیں اطمینان ہوتا ہے اور جب اگر سامنے والے کی غلطی ہوتی ہے تو ہم خود پہل کر کے ہم اسے معاف کر دیتے ہیں کیونکہ معاف کرنا ہی سب سے بہترین کام ہے اس طرح ہم حالات سے نپٹتے ہیں